फरायसालिनि गौमायाव आं मोसानायाव गावनो फरायसा समनिफ्रायनो बाहागो लाफेरदों मानोना मोसानाया आंनि मोनसे हबि जायखौ लानानै आङो गोजोननाय मोनो मोसानायनि बेलायाव दिनै एसे गाबोन एसे आरो गुबुनफोरनिखौ नायनानै एसे एसे सानफा एफा आंबो मोसानो रोंनाय आदब एबा मोसानांगौ माबोरै मोसायोब्ला मोजां बेनि रोंगौथिखौ आं मोननो हादों मानोना बे मोसानायाव दं माखासे आखाय आथिं फावनि जायखौ होनो अंगि भंगि बेजों लोगोसे जेनोखि खुगानि मावफानाय मेथायजों लोगोसे खुगानि फेसन मुद्रा आरो जेनोखि आथिंनि थालफोर बेफोरखौ गोरोबहोनानै आथिं गानाय जायो बेफोरखौ आं खोब नोजोर होनाय जायो जानो हागौ बेनि थाखायनो फरायसालिनि गौमाफोरावबो बाहागो लानानै आं बान्थाबो मोननो हानाय जादों बेनिखायनो आं बुंनो सानो दि मोसानाय आयदायाव आंहा थोजासे नङाब्लाबो माखासे रोंगौथि आं गावखौनो मोनो